चिकेनके स्वच्छ पानि कोना उपलब्ध कराबै छी चिकेनके स्वच्छ पानि एगो डिब्बा अबै छै ओहि डिब्बामे पानिके दऽके प्लेट देल जाइ छै ओ डिब्बा उल उल्टा लटकल रहै छै ओहिसे स्वच्छ पानि जे छै ओकर चारू साइड एनाके किनारा बनल रहै छै ओहि किनारीमे पानि अबै छै जाहिमे चारू तरफ से मुर्गी अपन आबिके पानि पीबै छै मुर्गी आबिके ओहिमे मुर्गा मुर्गी ओहिमे आबिके चारू साइड पानि पिलक स्वच्छ पानि रहै छै मुर्गीके खाइक अछि ओकर चारा मुर्गीके खाइके लेल चारा देल जाइ छै जे बजार से खरीदके आनऽ पड़ै छै आओर ओ टारा मुर्गीके खुआबऽ पड़ै छै आओर ओहिसे मुर्गीके ग्रोथ बढ़ै छै ओहि चारा से ओ चारा मार्केटमे एवलेबुल होइ छै जे हमरा खरीदके आनऽ पड़ैया स्वच्छ पानिके लेल वएह कहलहुॅं जे डिब्बा देल जाइ छै चारा खुआबऽके लेल ओकर डब्बा राखल रहै छै ओहिमे चारा दऽके ओहिमे चारा खुआएल जाइ छै मुर्गीक देखभाल नीक जगह कयल जाइ छै